हमारे चंदौली ज़िले में जन धन योजना के तहत बहुत सारे जो है लोगों को लाभ हुआ है और सरकारी आवास योजना जो है सरकारी आवास योजना से जो बहुत ग़रीबों का उद्धार हुआ है जिनको रहने की छत नहीं थी उन्हें छत उपलब्ध हुई है और इस व्यवस्था से बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है जिससे ग़रीब और मज़लूम लोग जो थे जो एक दम जिनके पास रहने की छत नहीं थी रहने के लिए घर नहीं था उनको एक कमरा मिल गया एक घर मिल गया सरकार की इन सब नीतियों से जो है बहुत ही प्रभावित हुए हैं लोग जो है सरकार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है सरकारी आवास योजना जो थी वह बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभकारी योजना है जिससे बहुत सारे लोगों को जो है लाभ हो हुआ है और यह जो ग्राम विकास योजना है ग्राम विकास योजना के तहत ग्राम सभा का बहुत ही कल्याण होता है जिनके जिससे जो है ग्राम सभा में छोटे छोटे रोज़गार उपलब्ध हो पाते हैं उसके साथ ही जो है सारी व्यवस्था सम्पन्न सकुशल सम्पन्न होती है जिसके वजह से एक आदमी अपना भरण पोषण बड़ी आसानी से कर सकता है सर चंदौली ज़िले में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है यह